आमकां नियरबाय बीच आसा ती म्हणल्यार कोलवा कोलवा हे बिचेर जायते ट्युरिस्ट विजीट करता जावं ते डोमेस्टीक ट्युरिस्ट वो फॉरन ट्युरिस्ट आनी ताचो बेस्ट सिजन म्हणल्यार नोव्हेंबर टू फेब्रुवारी हांगा ट्युरिस्ट तांचें लोकल फूड सी फूड तांकां लायक जाता तशेंच वॉटर स्पोर्ट्स आसा तेंवूय बी तें लायक जाता आनी फेमस पिलग्रिमेज सायट आसा ती फिस्ट ऑफ मिनिनो जिजस जाता तें ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत अवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च तशेंच लोकल मार्केटूय आसता थंय कपडे ज्वेलरी सुविनियर्स बिची कडेन आसताच आनी कोणाकूय तर स्टे करपाक जाय जाल्यार कोलवा रेजिडंसी गेस्ट हावजीसूय बीन आसात आनी लग्जरी लग्जरी स्टे ऑप्शन्स म्हणल्यार द फन्स आनिकूय बीन आसात